तुसें ई में पंजें कंट्रियें दे नांऽ सनांऽ दा हा इक साढ़ी इंडिया आई रशिया होई चाइना होई फ्रांस होई फ्रांस होई इक ओह् होई यूनाइटेड स्टेट अमरीका होई ओह् होई इक रायपुर होई